हाँ हम पाँच भाई बहन हैं चार बहनें एक भाई मेरी बहन पढ़ने में मैं उनकी तरह हूँ खेलने कूदने में उनकी तरह हूँ और काम करने में मैं उनसे अलग हूँ क्योंकि वे बहुत काम करती हैं और मैं कुछ काम नहीं करता इसलिए मैं उनसे अलग हूँ और मोबाइल चलाने में मैं उनकी तरह ही हूँ टी वी देखने में मैं उनसे अलग हूँ क्योंकि वो टी वी देखती हैं मैं टी वी नहीं देखता मैं सिर्फ मोबाइल चलाता हूँ